यदि मूंखे कोई देश वञण जो मौक़ो मिले त मां दुबई देश वञणु चाहींदमि छोकी उतां जी जेकी ख़ूबसूरती आहे उतां जेको कल्चर आहे उतां जा जेका क़ायदा क़ानून आहे उतां जी जेकी साइन सिटी ऐं उतां सभिनि खां फेमस जेको आहे बुर्ज ख़लीफा उते वञी करे हिकु ॾींहुं रही करे उतां जो जेको बादलनि जे विच मां जेकी बिल्डिंग आहे उनजो लुफ़्तु उथायां उतां या जेका साइंस जा नया नया प्रयोग आहिनि उह ॾिसी करे असां पंहिंजे देश लाइ उतां जो जेको प्रयोग असां पंहिंजे देश खे अॻियां वधिया उहो ॾिसी करे मां सिखी अचां उतां जा जेका नियम क़ानून अ क़ायदा आहिनि उतां जा ॾिसी करे असां बि पंहिंजे देश खे उहो ठाहियूं त इन करे मां दुबई जहिड़ो देश में वञी करे उतां जा सभई रूल ॾिसी करे पहिंजे देश लाइ उहा कम करण चाहियां थी इन लाइ मां दुबई देश पसंदि कया थी वञणु